जी सबसे पहली बात तो खाना यह ऐसी चीज़ है जो कोई भी बना सकता है उसमे कोई महिला या पुरुष ऐसे ऐसा कुछ बंधन नहीं रहता है जिसको जो पसंद आता है जिसमें जिस चीज़ में रुचि है वह वह चीज़ कर सकता है हाँ पर अभी मतलब ऐसा है कि खासकर के जेंट्स लोग जो जो ड्यूटी पर जाते हैं तो महिलाओं की ये रहती है कि भाई अपनी जो बाहर जाने वाले लोग है ड्यूटी पर जाने वाले और घर में अगर लेडिज़ फ्री है तो वो बना खाना बना कर दें या फिर अच्छे तरीके से खाना बना सकती हैं लेकिन उसमें ऐसा नहीं है फिर कभी जैसे छुट्टियाँ आती हैं

तो इसकी वजह से हम मतलब माहौल भी थोड़ा अच्छा रहता है जैसे खाना बना बना कर लेडिज़े अगर थक गई उनको कुछ चेंजेज़ चाहिए होगा तो अगर घर में अगर जेंट्स है वो उनके हाथ से बना कर दें तो उनको भी थोड़ा सा मतलब रिलेक्सेशन मिलता है और उनको भी थोड़ा अच्छा लगता है कि चलो एक अच्छी चीज़ अपन ने खाई बिना काम किए हाँ अपने को मिली है तो उसमें महिलाओं को भी संतुष्टि मिलती है तो ऐसे ज़रूरी नहीं दोनों का अगर तालमेल सही है तो दोनों भी बना सकते हैं खाना उसमें कोई ऐसी ऐसा बंधन नहीं है कि महिला ही महिलाओं ने ही बनाना चाहिए या फिर पुरुषों ने ही बनाना चाहिए दोनों भी खाना बना सकते हैं दोनों को उसमें रुचि रही तो बहुत अच्छी चीज़ होती है ये